अड़ोस पड़ोस में त घर त जाम आहिनि पर ॿाहिरां जे के बि बेचिलर्स अचनि था या जे के बि मकानु वकानु खपेनि थो रहण लाइ त भाड़ो त लॻंदो ई आहे भले घटि पर लॻंदो ई आहे ऐं जे के तीर्थ आस्थान आहिनि या भई जे के जॻहयूं आहिनि घुमण जहिड़ियूं अगरि ॿाहिरां खां केरु अचे थो त हा अवेलेबल त जाम आहिनि हॉटलूं आहिनि धर्मशालाऊं आहिनि चङियूं शयूं आहिनि जे के हुते रहण लाइ आहे टिकिणो हुजे कंहिंखे रातिभर राति घुमण जे हिसाब सां त मिलंदियूं आहिनि जाम अवेलेबल बि आहिनि पर मुफ़्त में त कान मिलंदी आहे हिते अवेलेबल काननि मुफ़्त में त हा बाक़ी घटि पैसनि में मिलंदियूं या माता जे मढ वञूं था त हुते राति टिकिणी हुजे त नंढा नंढा रूम्स आहिनि स्टे करण लाइ टिकण लाइ रहिणो हुजे त पर मुफ़्त में कान ॾींदा आहिनि घटि पैसनि में ॾींदा आहिनि भई थोरा पंजाह सौ जे को लॻो टोकन अमाऊंट उहो भरियो ऐं भले हिक नाईट हुते स्टे कयो पर फ़्री में कंहिंखे कुझु बि कोन ॾींदा आहिनि ऐं हुते भले नंढा ई थोरा ई पैसा पर ॾियणा पवंदा आहिनि